टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की इस्तेमाल बढ़ने से हिंदी भाषा को उपयोग कम होने लगा है जैसे इंटरनेट के में ज्यादा कर इंग्लिश भाषा का यूज होने लगा है जो अधिकतर लोग इंग्लिश भाषा यूज कर रहे हैं हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी पहले के लोग जो थे हिंदी में ख़त लिखते थे जो कि आसपास घर जा कर दूसरो के यहाँ पर देना होता था और ख़त या ऐसे कुछ कहते हैं आपके जो टेक्नोलॉजी आ गए है उसे मेल मेल के रूप में घर बैठे ही दूसरो के पास आसानी से सेंड कर दिया जाता है जिस पर लोगों से आसपास मिलने के तौर तरीके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हमें हमेशा जो कि अब इससे हमारे जीवन में अधिक अ फायदे भी हुए हैं नुकसान भी हुए हैं जो कि हम अब लोगो से कम मिलने लगे हैं अब ज़्यादा कर टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम लोगो से घर बैठे ही सबसे बातचीत ऑनलाइन बात और वीडियो कॉलिंग बात होने लगी है पहले के लोग घर जाते थे आसपास बैठते थे उसके बाद मिल के बात करते थे अब ऑनलाइन होने से अब लोग का मिलना जुलना भी कम हो गया है हमें अभी भी मिल के लोगो से बात करने की जरूरत होती